میرا ماننا ہے کہ شہری اور دیہاتی اسکولوں کے درمیان کافی فرق ہوتا ہے مگر جو سب سے اہم فرق ہے وہ ہے تعلیم کا آپ اگر ایک شہری تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کی تعلیم اچھی ہوگی اور اگر آپ دیہات میں کہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کی اتنی اچھی نہیں ہوگی جتنی شہر کی تعلیم ہوتی ہے اس سے بات ہم اگر بات کریں تو فیسیلیٹیز کی تو ظاہر سی بات ہے شہر کے اسکول میں کافی ساری فیسیلیٹیز ہوتی ہیں جیسے کہ لائبریری پانی کی فیسیلیٹی کھانے کی فیسیلیٹی اور کافی تمام چیزیں ہیں جس طرح سے گاؤں میں ہوتا ہے کی انہیں بارہ بجے جو کھانا ملتا ہے اور پانی کی اچھی فیسیلیٹیز نہیں ہوتی ہیں اور ہم گاؤں کی تعلیم اسکولوں میں لائبریری بھی نہیں ہوا کرتی ہے تو میرا ماننا ہے کہ جو اہم چیز ہے وہ تعلیم ہے اگر آپ استاد جو تعلیم دے رہے ہیں وہ اس نے اس قابل ہیں کہ وہ اس بچوں کو اس جتنی ہو سکے اتنی تعلیم دے سکتے ہیں تو وہ دے دیں